ٹرین کی وضاحت تو ہم بالکل کر سکتے ہیں نشستیں مطلب وہاں بیٹھنے کے لیے سیٹ تو ہوتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتے اتنی مارا ماری ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ بالکل مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا اتنی گردی ہوتی ہے کہ یار ذرا بھی چین کی سانس نہیں آ سکتی میں گیا تھا دہلی ٹرین سے میرا سفر تھا مطلب ناسک ٹو دہلی میں ناسک سے پہلے گیا منماڑ منماڑ سے ٹرین لیا ٹرین سے پھر میں گیا دہلی تو میرا سمجھ لو چوبیس گھنٹے کا سفر تھا یہ منماڑ سے دہلی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی انجن اس کا بہت اچھا تھا بہت اچھی مطلب ٹرین اس کی رفتار سے بالکل ایک سروس چل رہی تھی کوئی مطلب ٹرین کو لے کر کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی حادثاتی چیزیں نہیں ہوئی ہم اپنی منزل پر بہت اچھی سے پہنچ گیے پٹری بھی بہت پٹری ہے پہیے ہیں اس کے ٹرین کے ایک دم کلیئر تھے ایک دم اچھے تھے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین کہیں اٹکی نہیں ٹرین کہیں رکی تو اس کے اسٹاپ پر رکی جیسے کہ کوئی کسی کا مطلب جیسے بولنا چاہیے نئے اسٹیشن آتا ہے اسٹیشن کے لیے رکتی ہے وہاں سے بھی کچھ لوگ بھرتے ہیں پھر پھر وہ لوگ آگے جاتے ہیں ان کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں ان کو معلوم پھر وہ وہاں اترتے ہیں پھر وہاں سے کچھ لوگ بھرتے ہیں پھر وہ آگے جاتے ہیں تو بس اس کے لیے ہی مطلب انجن ڈرائیور روکتا تھا ورنہ انجن بھی ایک دم اچھا تھا پہیے بھی ایک دم اچھے تھے پٹری پر گاڑی چل رہی تھی شور تو بہت تھا ٹرین میں کیونکہ گردی ہی اتنی رہتی ہے نا تو شور اتنا تھا کہ کسی سے بات نہیں کر سکتے بات کرو گے تو آواز نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بس رات میں سونے کے وقت سناٹا ہوتا تھا تو سب سو جاتے تھے اسی لیے کیونکہ سناٹا ہو جاتا تھا اب وہ ٹرین میں اگر نیند نہیں پوری ہوں گی تو پھر دن میں تو ہوں گی ہی نہیں نا کیونکہ اتنا شور ہی رہتا تھا تو سب کچھ بہت ہی اچھا لگا ٹرین میں ٹرین میں سفر کر کے ہمیں تو بہت اچھا لگا ایک دلچسپ واقعہ تھا وہ باقاعدہ کہ یار اتنی بھی خوشی لوگ انجوائے کرتے ہیں سفر میں ایسا بولنا چاہیے بہت خوشی ہوئی ٹرین میں سفر کر کے بہت ہی مزہ آیا بہت ہی ایک رش دیکھنے کو ملا ایک انجن مشین دیکھنے کو ملا مشین کسے کہتے ہیں ایک پہیہ دیکھنے کو ملا ایک ٹرین کی پٹریاں دیکھنے ملی کہ یار ایسی پٹریاں رہتی ہیں جگہ دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کو جگہ بھی رہتے ہوئے کبھی کبھی نہیں ملتی اور کسی کو ملتی ہے تو وہ لوگ بیٹھتے نہیں